मां तैराकी जी अगरि ॻाल्हि कया त मां हिकु कलाक जी अभ्यास जी कक्षा वठंदी आहियां पंज सौ वठी करे न छह सौ वठी करे सते लॻे ताईं रविवार छॾे करे त मां हिकु कलाक जॾहिं कंदी आहियां त अधु कलाक त सभु ठीकु रहंदो आहे लेकिनि शुरू शुरू में छा थियो अधु कलाक खां पोइ मुंहिंजी थोरी एनर्जी मुंहिंजी ऊर्जा जो आहे थोरी थोरी घटि थिअण लॻी मूंखे लॻे लॻे पियो कि मां जेतिरी ऊर्जा सां शुरूआत जे अधु कलाकु तैराकी कया पेई होतिरी ऊर्जा सां मां बाद पोइ बाद में न तैराकी करे सघां पेई अधु कलाकु त ठीकु हुओ हुनखां पोइ न ठीकु हुओ त हिन करे मां छा कयो मां ॿ टे ॾींहं खां पोइ घर में श्वास जी श्वास जी न अभ्यास करण योगा करण चालू करे रखियो हुओ प्राणायाम अनुलोम विलोम इहे न शुरू कयो मात्र पंद्रहं मिनट वधीक न ॾह पंद्रहं मिनट कंदी हुअमि शुरू में त मां पंज मिनट सां चालू कयो हुओ बट पोइ मां ॾह मिंट पंद्रहं मिंट वधायो त हिन सां छा थींदो हुओ न मुंहिंजी श्वास वठण जी क्षमता वधी वेई छो त मेन तैराकी में जो शइ थींदी आहे न हू श्वास रोके करे तरण थींदी आहे त हिन लाइ मां जॾहिं अनुलोम विलो विलोम कयो प्रणायाम कयो पंहिंजी श्वास जी अभ्यास योगा कई त हुन सां मूंखे इहे फ़ाइदो मिलियो कि मां वधीक देर ताईं श्वास रोके सघंदी हुअमि हाणे जॾहिं मां श्वास रोके सघा थी त मां पंहिंजी ऊर्जा खे महिसूसु कयां पेई कि हाणे मूंखे घटि नथो लॻे मां करे सघां थी तैराकी त इहे मुंहिंजे लाइ हिकु एनर्जी लेवल वधाइण जो तरीक़ो हुओ कि मां घर में पंज मिंट सां पहिरें ॾींहं चालू कयो हुओ पोइ धीरे धीरे मां पंद्रहं मिंट कयो पर हेतिरो मूंखे लॻे थो मुंहिंजे लाइ काफ़ी हुओ मां पंहिंजी ऐनर्जी लेवल खे वधाइण लाइ छो त मां हिकु कलाक ॾींहं में हिकु कलाक तैराकी कंदी हुअमि हुन खां वधीक त न कंदी हुअमि त मां इहे चवणु चाहींदी आहियां कि अगरि माण्हूअ खे तैराकी जे लंबे अभ्यास जे लाइ कुझु करिणो आहे त हुनखे श्वास जी योगा या कोई बि अभ्यास करिणो खपे त उहो सुठो रहंदो आहे